बर्तन मलण जे लाइ असां डिशवॉशर जो इस्तेमालु कंदा आहिनि उते पाणी जो इस्तेमालु कंदा आहिनि ते असां मुई चवंदा आहिनि त ॿासण रगड़ज़ंदा हुन खे मुई चवंदा आहिनि त मुई जो इस्तेमालु कंदा आहिनि पहिरीं असां सॼी झूठनि गॾनि कढंदा आहिनि पाणी खां फिर उहो सॼा बर्तन हिकु जॻहि रखी करे फिर हिकु ॿासण में डिशवॉशर वि व विझी करे हिकु गिलास पाणी विझी करे फिर मुई खां उन ॿासण खे रगड़ंदा आहिनि हिन हुन ॿासण खे रगिड़ी करे वरी सिंक में विझींदा आहिनि फिर हुननि खे पाणी खां मली करे वरी उन उन्हनि खे सुकाइण जे लाइ रखंदा आहिनि फिर मु वई सभु उहो पाणी छॾे छॾे ॿासण त हुननि खे हुन जी जॻहि ते वरी वापसि रखण रखी था स छॾियनि त असां हीअं ब ॿासण मलंदा आहिनि हीअं ॿासण मलण जे लाइ असां सिर्फ़ डिशवॉशर पाणी ऐं मुई जो इस्तेमालु था कयनि